सच बात यदि कही जाए तो हमारा बालाघाट जिला पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बदल गया है तथा वह निरंतर अपनी बदलावट को बदल ही रहा है जैसे उस युग की हम बात की जाए तो हमारे यहाँ अंग्रेजों के हाथों से बने हुए पुल थे हमारे बालाघाट जिले में बात की जाए तो वहाँ पर छोटा पुल आज भी हमें अंग्रेजों के हाथों का देखने को मिलता है हमारे लांजी क्षेत्र में चाहे वह हट्टा की बावली हो लांजी का किला हो या वहाँ पर बने मंदिर हों हमें आज भी देखने को मिलते हैं परंतु उनका नवीनतम स्वरूप आज दर्शकों को लुभान्वित करता है कि वे वहाँ पर आए उन स्थलों को देखें हमारे बालाघाट सिवनी सीमा पर स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो वहाँ पर इतने सारे टाइगर्स वहाँ पर हवाई पट्टियाँ और बहुत ही सारी बहुत ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई गई हैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है तो यह चीज़ें अपने विदेशियों को भी हमारे यहाँ पर आने के लिए हमारे यहाँ पर रुकने के लिए लाभान्वित करती है और यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा बालाघाट जिला कन लगातार अपनी उपलब्धियों को छू रहा है लगातार अपनी बुलंदियों को छू रहा है